بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بزرگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں کمزوری کی وجہ سے اور بڑھتی عمر کے کارن کی وجہ سے بھی بستر پر پڑے رہتے ہیں اور ڈیلی لائف ڈیلی کی زندگی روزانہ کی زندگی اچھی نہ ہونے کے وجہ سے وہ اپنی زندگی کو بستر پر گزارتے ہیں گاؤں میں اچھے ہاسپیٹل اور اچھے علاج نہ ہونے کے کارن بھی ان کا بستر پر پڑا رہنا ہوتا ہے

زیادہ کام کاج کی وجہ سے کھیتی باڑی اور اچھے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے دھوپ بارش اور ہر طرح کی محنت کرنے کے بعد وہ تھک جاتے ہیں اور اس کا اچھے سے علاج نہیں ہو پاتا ہے ان کی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی ہے جن کی وجہ سے وہ بستر پر پڑے رہتے ہیں ان کے گھر والے بھی ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں ان کے بچے اکثر باہر رہتے ہیں جب وہ گھر آتے ہیں تو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کی دوائی کا انتظام شہر سے ہوتا ہے اور شہر جا کر کے اس کے لیے علاج کا انتظام کیا جاتا ہے اور کھانے پینے کا بھی اچھا انتظام کیا جاتا ہے باہر سے پھل فروٹ جو انتظام ہو پاتا ہے وہ لا کر کے کوشش کرتے ہیں دیتے ہیں